عام طور پر میں بہت سارے مشہور کھیل کھیلا کرتی ہوں کیونکہ مشہور کھیل ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اور سب لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی کھیل آتا ہے لیکن ایک بار میں شطرنج کھیلنے بیٹھ گئی اپنے موبائل پر جب کہ مجھے شطرنج کا کچھ اندازہ بھی نہیں تھا اور مجھے اس بارے میں ذرا برابر بھی کچھ بھی نہیں پتہ تھا لیکن پھر بعد میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اور میرے لیے وہ گیم مشکل ہو گیا تھا تو پھر مجھے میرے بڑے بھائی نے مجھے سمجھایا کہ اس کو کیسے کھیلنا ہے اور اسے کیسے سنبھالنا ہے اور اس کے لیے مجھے کیسے کیسی چالیں چلنی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں مجھے بتایا پھر میں نے اس گیم کو اچھے سے سمجھا اور اس کے بعد میں نے شطرنج کھیلنا اسٹارٹ کیا اور شروعات ہوئی اس کی پھر میں آج کے ٹائم پر بہت اچھا شطرنج کھیل لیتی ہوں جب کہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے لیکن نئی نئی گیمیز کا کھیلنا مجھے اچھا لگتا ہے اور ایک نئی سیکھ ہمیں ملتی ہے تاکہ میرا ذہن بڑھے بڑھے اور میری تربیت بھی اس میں بہتری پیدا ہو سکیں